सुपौल जिलामे जहाँ खेलक छै तऽ एकटा एक एहिपर सुधार करनाइ बहुत जरुरी छै एगो खेलके मैदान बनाओल गेल सुपौलमऽ तऽ ओहो मे जे छै से आयोजन तऽ होइ छै लेकिन ओतए नीकसँ नहि होइ छै तऽ हम तऽ ई कहब जे कि हरेक पंचायतमे तऽ दू चारि पंचायत मिलाके बढ़िआँ बढ़िआँ जगह छै अखनयो जगह उपलब्ध छै लेकिन सरकार अगर ओहिपर ध्यान दए देतय तऽ बाल बच्चा जे छै से खेलै खेल धूप मऽ अभी ओकरा परेशानी भए रहल छै खेलाड़ियोसभ जतए ग्रामीण स्तर पर छै तऽ ओ ओकरा पर ध्यान नहि ओकरा पर अगर ध्यान देल जाइ तऽ ओ बहुत आगू बढतै लेकिन ओकरा पर ध्यान नहि दैल जाइ छै ओ ग्रामीणे तक सीमित रहि जाइ छै मुख्यालय तक सीमित रहि जाइ छै ओहिसँ आगू अगर मौका मिलय छै तऽ हुनका केओ मार्गदर्शित करय वाला नहि रहय छै आ एतए अगर भए जैतियै एकटा दू चारि पञ्चायत मिलाके एकटा जे छै से कोनो खेलके मैदान बढ़िआँ भए जैतियै सरकारके तरफसँ तऽ ई बहुत बढ़िआँ चीज रहय